राजस्थान में ऐसी बहुत सी सरकारी योजनाएँ या कार्यक्रम हैं जिन का उद्देश्य लोगों को लाभ देना है जिस के अंतर्गत राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना है जिस में युवाओं के कौशल बढ़ाने के लिए एक लाख रुपये का लोन दिया जाता है अन्य योजना है सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जिस के अंतर्गत प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए यह योजना शुरू की गई है अन्य है स्वच्छ ग्राम योजना जिस में यहाँ पर झालावाड़ ज़िले के कुंवर पूरा मंडला वन पंचायत समिति से शुरुआत की गई है अन्य है बीज स्वावलंबन योजना मुख्य मंत्री की शहरी जन कल्याण योजना और अन्य है महिला गौरव एक्सप्रेस सौभाग्य योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ़ से शुरू की गई हैं और कार्यक्रम चलाए गए हैं सारथी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्वजल पायलेट परियोजना सौर ऊर्जा जलित पनघट योजना बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने लोगों को लाभ देने के लिए आयोजित की हैं बनाई गई हैं जिस के अंतर्गत चिरंजीवी योजना भी आती है जिस में लोगों का पाँच लाख रुपये का मुफ़्त इलाज किया जाता है और दो लाख रुपये का उन का दुर्घटना बीमा भी किया जाता है